दाल पकवान भुॻा चांवर भुॻी भाॼी साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिह बसर भिंडियूं बसर कढ़ी चांवर सिंगरियूं पटाटा फ़ूल पताशा पटाटा ॾही कोकी गारड़नि जी कढ़ी पकौड़नि जी कढ़ी स्वांजरे जा भुॻल भाॼी स्वांजरे जा कोफ़्ता स्वांजरे जो रायतो स्वांजरे जूं टिक्कियूं